जय झूलेलाल कार्य स्थल ते संघर्षपूर्ण स्थितियुनि जी परिस्थतियूं सां कीअं निपटणो आहे इयो आहे असांजो सुवालु मां भूमि असांजी दुकान जो नालो सागर ट्रेडर्स आहे मां बि हुते नियमित रुप ते रोज ई वेंदी आहियां सम्झो संभालींदी ई आहियां सभिनिन खां पहिरों जो वॾी परिस्थिती ईंदी आहे उहा आहे समय सीमा जोकी ॾाढी परेशानी वारी ॻाल्हि आहे मां बि हिक हाउस वाइफ आहियां त घर जा सभु कम वम निपटाए सुबुह जल्दी ॾहें बजे मूंखे उते रोज पहुचणो हूंदो आहे त मूं मां बि ॿिनि ॿारनि जी माउ थी करे सुबुह उथां ॿारनि खे स्कूल मोकिलिया रोटियूं कया घरनि जा कम निपटाए करे पहुचण छोकी समय सभिनीनि खां बलवान आहे उन्हनि जी इज़त न कंदासीं त समय कंहिंजे लाइ न बीहंदो आहे ऐं सिंधियुनि लाइ त दुकान ई भॻवान आहे समय सां पहुचण ऐं समय सां वधाइणु दुकान खे इहे ॿई ॻाल्हियूं ॾाढी ज़रूरियूं आहिनि हिनजे अलावा असांजे प्रोविज़न्स स्टोरनि ते कई तरीक़े जी तकलीफ़ू ईंदियूं आहिनि अॼुकल्ह अॼु जे ज़माने में सभिनीनि खां वधीक मुश्क़िल वारी ॻाल्हि कोई आहे त उहे टी वी वारी एडवरटीज़मैंट्स अॼु असां प्रोविज़न स्टोर वारनि लाइ ईहा वॾी मुश्क़िल पैदा करे छॾंदी आहे छोकी हर ग्राहक ॿ टे एडवरटाइज़मैंट ॾिसी ईंदो आहे ऐं चवंदो आहे हीअ खपे न उहो खपे न ये लाके दो न वो लाके दो ईअ ॾाढी वॾी मुश्क़िल थी वेंदी आहे छोकी हिकु ई समय में एॾी शयूं अवेलेबल कराइण असां रिटेल काउंटर वारनि लाइ ॾाढी वॾी परिस्थिती आहे जीअं तीअं ग्राहकनि खे सैट करे हुनजे मन जी शयूं ॾेखारे जो उन्हनि खे वणे उहे अवेलेबल कराइण जो असां वटि हुजे उहो उन्हनि खे ॾियणु ॿी ॻाल्हि ईंदी आहे वरी की न असांजा जो सहकर्मी आहिनि जो असांजा स्टाफ आहिनि उन्हनि सां तालमेल वीहारे रखणु छोकी असांखे सभिनीनि जी ॾिसणी पवंदी आहे उन्हनि जा टाइम उन्हनि जी हारी बीमारी उन्हनि जा घर उन्हनि जी तकलीफ़ू अॼु माण्हू अकेले त कुझु करे कोन्ह थो सघे पियो एॾा वॾा प्रोविज़न स्टोर या एॾी वॾी दुकानूं हलाइण सभिनीनि जो साथ थो खपे असांखे त पोइ हिन करे असां सभिनीनि सां सली संभली ऐं सभिनी जी हिक ॿिए जी दुख दर्द जी ॻाल्हियूं सम्झी छुटियूं ॾेई थोरो टाइम एॾे ओॾे एडजस्ट करे हलाए वेंदा आहियूं सभिनीनि सां तालमेल वीहारणो पवंदो आहे छोकी अॼु हिक ॿिए जे बिना कंहिंजी कंहिंखे सहिजंदी कोन्हे हाणे अॻिता खां पोइ अहिड़ी नंढी वॾी मुश्किलूं त कई ईंदियूं आहिनि पर असांजे वॾे प्रोविज़न स्टोर में नंढी नंढी शयुनि जी ॾाढी वॾी एहमियत आहे अॼु जीअं सिंधियुनि में चयो वेंदो आहे की ग्राहक असांजो भॻवानु आहे असां भॻवान खे नाराज़ न करे सघंदा आहियूं हिन करे असांजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे की असांजे ॻाल्हाइण में जीअं असां चवंदा आहियूं की सिंधी मिठड़ी ॿोली आहे असांजे ॻाल्हाइण में असां ॾाढो ख़्याल रखंदा आहियूं अक्सर असांजा स्टाफ गुसे में ग्राहकनि खे कुझु बि ॻाल्हाए वेंदा आहिनि त हूअ असां लाइ ॾाढी मुश्क़िल खड़ी करे छॾंदी आहे छोकी अॼु ग्राहक ॿ पेसा ॾेई पोई कोई सामान वठंदो फ्रीअ में त वठंदो न तंहिंजे करे असांखे ईअ ॾाढी मुश्क़िलनि जा सामनो करणा पवंदा आहिनि ऐं कई कई दफ़ा त साम्हूं जो आयल ग्राहक कस्टमर कुझु बि कूरो ऐं थोरो सो जोर सां ॻाल्हाए वेंदा आहिनि कौड़ो ॻाल्हाए वेंदा आहिनि असांखे उहो सही वञणो पवंदो आहे छोकी हुनखे पंहिंजे मथा न खणी ऐं ईहो सम्झंदा आहियूं की माण्हू कोई परेशान हूंदो असां बि पंहिंजे कम सां कम रखी ऐं प्रोफैशनल एटीट्यूट ॾेखारे अॻिते हलंदा थींदा आहियूं त अहिड़ी नंढी वॾी कई ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि जंहिंजे करे असांखे अवॉइड करे लेट गो करे अॻिते हलणो पवंदो आहे ऐं ऐं जीअं बि जीअं असांजे सिंधी समाज में असांजी मिठड़ी ॿोलीअ जा नाला आहिनि असांजे वापार जा नाला आहिनि असांजे दुकाननि जा नाला आहिनि उहे असां सिंधी सुञाणंदा वेंदा आहियूं असांजे सुठे सुभाउ जे करे त जंहिं करे असांखे पंहिंजी संस्कृतिअ खे ऐं पंहिंजे सुभाउ खे ऐं पंहिंजे वापार खे सभिनीनि खे गॾु गॾु बैलंस करे संभालणो पवंदो जय झूलेलाल